हमरा अर घरमे पूरा परिवार सुबह सुबह उठय छै आओर अनुलोम विलोम करय छै योग करय छै आओर हमरा रऽ बहुत मनसँ करय छियै ईसब चीज ईसब चीज करना शरीर खातिर बहुत स्वस्थ होइ छै शरीरके बहुत स्वस्थ बनबय छै आओर ईसब चीज बीमारीसँ बहुत दूर रखय छै आदमीके ईसब चीज प्रत्येक आदमीके करना चाही ईसब चीज अमीरसँ गरीब तक लए करय छै आब ईसब चीज भारतमे मुख्य दु विन्दु पर भारतके ऋषि मुनि ईसब चीजके आदमी तक पहुँचेलकय आओर लिखने छै जैसँ कि आदमी सब जे एकर भुलाय ने प्रयास करि सकय ईसबसँ कोन सब फायदा होइ छै अब ईसब चीज भारतसँ विदेशोमे बहुत जादा आदमी सब यूज करय लागलय या बहुत बढ़िआँ होइ छै ईसब चीज आओर ईसब चीज बहुत शरीर खातिर लाभदायक होइ छै ईसब चीजसँ आदमी सब डॉक्टरके पास जल्दी नहि जाइ छै ईसब चीज एते बढ़िआँ होइ छै अगर कोइ कष्ट पीड़ा शरीरमे रहय छै तऽ ओकरा ईसब व्यायामेके द्वारा योगके द्वारा एकदमसँ खतम करि दै छै ईसब चीजमे बहुत आपार शक्ति रहय छै आदमी के ईसब चीज बहुत बढ़िआँ छै आओर प्रत्येक दिन आदमीके ईसब चीज करना चाही जैसँ आदमी स्वस्थ रहय आओर अपन जिंदगी बहुत बढ़िआँसँ जी सकय आओर आदमी सबके ईसब ध्यान देना चाही की ईसब अपन बच्चो सबके सिखाबय किएककी ईसब चीज एते बढ़िआँ होइ छै अगर आदमी अपन बच्चा सबके सिखाय देलकय आओर बच्चेसँ बच्चा सबके ईसब चीज करयके आदत भए गेलय तऽ बच्चाके बहुत जादा बीमारी होइ छै अहाँ सबके पते होतय बच्चा बिमारी नहि होतय बच्चाके जादा बच्चा स्वस्थ रहतय स्वस्थ भोजन करना चाही एकदम स्वस्थ स्वस्थ जल पीना चाही आदमी सब पीतय ने जल स्वस्थ भोजन करतय तऽ आदमी सब बहुत जादा अपना आपके बहुत जादा स्वस्थ महसूस करतय ओ कोनो भी काम करतय बिना थकावटके काम करि लेतय ओकरा कोनो केल्सियमके विटामिनके टेबलेट सब नहि खाइ पड़तय ईसब बहुत प्राकृतिक हमरा देलकय ईसब चीज ईसब चीजके हमरा यूज करना चाही प्राकृतिकके बहुत बढ़िआँ होइ छै ईसब चीज करना चाही योगके दौरान आदमीके बहुत सावधानी रखना चाही आओर जे योग जानय छै ओकरासँ पहिले योग सीख लेना चाही किएक कि अगर उल्टो भए सकय छै पर अधिकतर केसमे उल्टा नहि होइ छै योग बहुत बढ़िआँ होइ छै योग बहुत लोक ईसब एकरा आब अपनाय रहल छै पहिले हम बाहर जाइ रहियै तऽ कोइ योग तोग नहि करय रहियै आब बाहर जाइ छियै पार्कमे बैठके लेडीज सब योग करय छै ईसब लेडीजो सब आब बहुत जागरूक भए गेल छै महिला सब सब बैठय छै योग करय छै एखन पार्कमे झुण्ड झुण्ड महिला रहय छै सब योग करय छै ओ सब अपन बच्चोके योग करय लए आबय छै सब एकदम खुशी खुशी रहय छै पूरा गला योग करय छै हाथ योग करय छै अनुलोम विलोम करय छै सब एकदम मस्तीमे रहय छै अपन दिनचर्या शुरू करयसँ पहिले आबि जाइ छै आओर ईसब करयसँ उ सब स्वस्थ रहय छै आओर हम देखय छियै बूढ़ बुजुर्ग महिला भी आबय छै पुरुष भी आबय छै सब अलग अलग बैठय छै अपन योग करय छै आओर कम सँ कम आधा एक घण्टा करय छै स्वस्थ जल पिबय छै एकदमसँ रहय छै ओ अपन जिन्दगी जियै छै बहुत बढ़िआँसँ जियै छै आओर ईसब ईसकुलोमे आब शिक्षा दै लगलय योगके बारेमे समझाबय छै एकर करनाइके विधि बतबय छै आओर एकर फायदा सब बतबय छै आओर ई कारण जे छै अभी गाँव गाँव शहर शहर हर जगह ई पॉपुलर भए रहल छै आओर हर कोइ यूज करि रहल छै एकरा आओर ईसब एते बढ़िआँ चीज होइ छै ने बहुत बढ़िआँ चीज होइ छै जैसँ डॉक्टर सबके पास आदमी नहि जाइ छै ईसब चीजसँ बहुत लाभदायक चीज होइ छै आओर पैघ चीज छै बूढ़ बुजुर्ग छै ओहो सब करैत रहय छै आओर गाँवसँ तऽ बूढ़ बुजुर्ग एतेक मजबूत होइ छै जे बूढ़ बुजुर्ग अपन पचपन छप्पनके एजमे भी खेतमे जाकर कुदाल चला लै छै हल चला लै छै ईसब किएक किेएक कि उसब बचपनेसँ योग करय छै दौड़य छै बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ काम करय छै खाना पीना खाइ छै बिना खादवला खाइ छै स्वस्थ जल सब पीयै छै शुद्ध वातावरणमे रहय छै ईसबके शरीर बहुत मजबूत होइ जाइ छै आओर कार्य करय छै ओकर शरीरमे कोइ बीमारी उत्पन्न नहि लै छै आओर उ बहुत स्वस्थ रहय छै एकदम अपन जिन्दगी जीबय छै ओ बहुत बढ़िआँसँ रहय छै उसब आओर उसब अपन बाल बच्चा सबके सिखाबय छै उसब बच्चेसँ अपन बाल बच्चाके अपना साथ लए जाइ छै योग कराबय छै घुमाबय छै आओर पढ़ेबो करय छै बढ़िआँ शिक्षा आब गाँव सबमे भी आबि गेल छै सब बढ़िआँ बढ़िआँ शिक्षा करय छै सब सरकारी इसकुलमे जाइ छै सब पढ़य छै लिखय छै सब आबय छै फेर फेर अपन दिनचर्या शुरू करय छै कोइ पढ़य छै घरपर ही ट्यूशन लगाओल जाइ छै योगके बारेमे सब जकरा आइ काल्हि सिखबय छै आओर सबके सीखना चाही